नमस्ते सर कृष्णा मोबाइल

जी

हाँ जी सर टेन थाउज़ेंड में काफ़ी सारे फ़ोन हैं मेरे पास वीवो अठारह चौदह है और एक है ओप्पो ओप्पो एफ़ इलेवेन प्रो सर ये दोनों ही टेन थाउज़ेंड के अंदर हैं सर मैं ये बोल रहा था कि अगर आप उससे अच्छा जैसे कि ये दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं ले और उनमें एक थोड़ा दो हज़ार से थोड़ा ज़्यादा है सर ये आपके यानि बजट से दो हज़ार थोड़ा ज़्यादा है वो वो सर वह फ़ोन भी अच्छा है सर यानि उनसे थोड़ा जा इनकी दाे जी बी रैम है सर वो जो उसकी चार जी बी है तो क्या आप

सर जैसे कि इसमें सर दो जी बी रैम है आपके यह ओप्पो एफ़ इलेवेन में और सर अभी वह अठारह चौदह में भी सेम ही है दो जी बी रैम है और सर ये जो दो वीवो वी इलेवेन है ये बारह हज़ार का पड़ेगा आपको बारह हज़ार पाँच सौ का सब कुछ है सर उसमें चार्जर मिल जाएगा आपको और सर यू एस बी केबल मिल जाएगी सर उसमें चार जी बी रैम है सर जी आप गेमिंग अच्छे से कर पाएंगे आपकी थोड़ी मैमोरी थोड़ी वह अच्छी रहेगी सर इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी न सर क्योंकि और यह इस वाले में है सर तो इसमें आपको चार्जिंग चार्जिंग केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी हाँ सर लेकिन फिर उससे भी फिर एक बढ़ जाएगा सर दो हज़ार फिर बढ़ जाएगा आपका नहीं सर नहीं नहीं है सर नहीं है नहीं सर उसमें फ़िंगरप्रिंट नहीं है उसमें पीच बैक साइड पर फ़िंगरप्रिंट है आपको सामने सॉरी सर सामने सामने और साइड बटन पर नहीं है सर उसमें आपको बैक साइड में मिल जाएगा जी सर हाँ जी सर आपको ओप्पो एफ़ इलेवेन में सर आपको बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा

सर वह पड़ेगा आपको तेरह तेरह तेरह दो सौ पचास सर

सर आप अगर ऐसे सामने शॉप में आएंगे तो शायद सर कुछ हो सकता है आप

जी आपके पास अभी कौन सा फ़ोन है सर पूछ सकता हूँ मैं अच्छा सर तो आप यानि कितनी साल हो गए उसको सर मॉडल कौन सा है उसका अच्छा अच्छा ठीक है सर आप एक बार शॉप में आ जाइए तो अपन फ़ेस टू फ़ेस बात कर लेंगे ठीक है सर जी ठीक है सर धन्यवाद